एक एक ट्रक ड्राइवर एक ऑटो ड्राइवर दोनों आपस में बात कर रहे हैं उनको यात्री को कहाँ से लाना है कहाँ लेकर जाना है कहाँ छोड़ना है फ़ोन करके बुलाना है मन्दिर लेकर जाना है पूजा पाठ करवानी है पूजा पाठ करवाकर वापस भी लाना है अगर जाम लग गया तो जाम में भी फंस सकते हैं बहुत समय लग जाएगा इसलिए हमारा घाटा होगा ऐसा रास्ता चुनें साद गाँठ में जल्द से जल्द पहुँच जाएँ उनके परिवार वाले ख़ुश हो जाए सही समय पर पैसा भी दे सकें गाड़ी में बैठते हैं अच्छा लगता है हमारे पति गाड़ी भी चलाते हैं चारों तरफ से गाड़ी बंद रहती है एसी चलती है अच्छा लगता है घूमने में शहर वहर सब चीज़ अन्दर से देखते हैं ज़्यादा बाहर घूमना नहीं पड़ता है निकलना नहीं पड़ता है थकावट भी नहीं होती है घर से बैठकर बाहर जाते हैं का क्वार से बैठकर सीधे घर पर आते हैं ज़्यादा चलना नही पड़ता है पूजा पाठ भी करते हैं पूजा पाठ करके आएं हैं घर पर अपने माँ बाप के साथ हमको बहुत अच्छा लगता है हमारा परिवार यार यार दोस्त भी अच्छे लगते हैं हमारी घर में गाड़ी होनी चाहिए हमारे घर में गाड़ी हैं उसका हम पूरा ई उपयोग करते हैं हमारे ससुर चलाते हैं हम लोग घूमने जाते हैं